हलो हां जी बोलिए हाँ जी सलोनी बोलिए

मैम किस एरिया मैम आपको मतलब आपका कोई ऑफ़िस वगैरह है या फिर आप कुछ वर्क करते हैं

मैम आपको आप कितने लोग है और आपको कितने लोगों के हिसाब से रूम चाहिए मतलब फ़ैमिली वाले है या फिर आप अकेले या फिर आप दो जन है दो लोग हैं तो मैम आपको मतलब कैसा रूम चाहिए सिंगल रूम चाहिए डबल रूम चहिए या फिर वन बी एच के टू बी एच के मैम वन बी एच के चाहिए तो बी एच के वन बी एच के का जो मार्केट का मतलब जो आपको जिस एरिया में चाहिए उस एरिया में जो वन बी एच के का प्राइज़ है वो समथिंग अराउंड टू सेवेन थाउज़ेन्ड टू टेन थाउज़ेन्ड है मैम तो फ़ैसिलिटी भी तो आपको इतनी है मैम ट्वेंटी फोर ऑवर्ज़ आपके पास बिजली रहने वाली है पानी रहेगा तो मैम बिजली मिलेगी पूरे टाइम पानी भी मैम आपको तो सिटी एरिया में चाहिए मैम आपको जिस एरिया में चाहिए उस एरिया में तो इससे भी महेंगे महेंगे पर आपको वन बी एच के चाहिए तो फिर वन बी एच के मैंने आपको आपके रेट के अकॉर्डिंग बता दिया कि सेवेन टू टेन तक चल रहा है अभी मार्केट प्राइज़ और उससे कम तो मैम मुश्किल है पर मैं ट्राई करूंगी कि आपको उससे कम में मैं दिला पाऊँ मैम मैं चेक करके बताती हूँ आपको एक मिनट कितना कौन से जगह पर आप कितने रेंट पर अवेलेबल है अभी अगर उससे कम में हो जाता है तो मैं आपको आप बस दो सेकेंड होल्ड करिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये तो मैम आपके लिए साइज़ मतलब समथिंग साढ़े पाँच हज़ार में एक रूम अवेलेबल है फ़िलहाल वन बी एच के है मैम लोकेशन से वो दो किलोमीटर थोड़ा दूर है मतलब दो किलोमीटर पड़ेगा आपको आपकी लोकेशन से आप ये घर तो मैम कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको ओके ओके ओके ओके मैम तो आप मेरे ऑफ़िस आ जाइएगा अब हम यहीं से चलेंगे साथ में फिर आप देख लीजिए आपको सुटेबल है या नहीं बाकी लगे तो मैं आपको सेवेन थाउज़ेन्ड और टेन थाउज़ेन्ड वाले रूम भी दिखा दूँगी आप देख लेना अगर हो सके तो हम उसमें भी कुछ न कुछ करेंगे ट्राई करेंगे आपके लिए ठीक है ओके